हॅलो हां अनुज राना उलयता हॅलो आं हा हांव दिया उलयतालें रे कासावलेच्यान तुमचो लिबास स्टोर आसा न्हू बेळगांव तेवटेच्यान हय सो म्हाका मरे मातशीं लग्नाची शॉपिंग करपा जाय आशिल्लें रे हय म्हजें आतां सद्द्या भयणीचें लग्न आसा सो सगळ्यांक कपडे बी घेवपाक जाय कपडे साडी चुडिदार्स बी हय हय लेहंगा बी तसलें मेयटलें तुमचें थंय आं आं म्हळ्ळ्या प्रायस रेंज कितें तुमचो आं आं येयला तुमी सद्द्यां म्हाका फोटो धाड हांव मागी पो पोळोन सांगता आनी इवन प्रायस रेंज सांग आं कितकी आसा ती ओके ओके बरें आनी तुमचे हे कलर्स बी कशें आसा कसले कलर्स आसा हळदुवो बी तसले पप्पल कलरूय मेयटलो हां हां हां आनी आनी तुमचे सारकें प्रोपर लोकेशन खंय खंय पडटा आं म्हळ्ळ्यात अशें खंय पडटा खंय देवूळ बी आसा लागीं आं मशजीद आसा आं बरें आनी थंय हां हां हां हां तुमचें केन्ना ओपन आसता तर तें

हां हां बरें बरें सो दनपारशी येयल्यार जाता न्हू तुमी ओपन आसतली न्हू हां हां आं हा ओके ओके चड गर्दी बी आसची ना न्हू हय सो तुमचे कस्टमर केन्ना चड आसता सांचे सो सकाळचें येवपाक पडलें तर आं बरें बरें आं हा सो ह्या धा दिसांनी येवपाक ट्राय करतलें हांव पयता सांगता तुका सो आतां फाल्यां येता जाल्यार एक दीस पयलीं कॉल करून सांगता हय हय हो ना ना म्हाजो दुसरो वॉट्सॅप नंबर आसा

हय हय ना जाल्यार तूं आतां मातशें म्हाका काम आशिल्लें बिजी आशिल्लें सो तूं मातसो म्हाजो नंबर नोट डावन करून घेता

णव पांच स आठ शुन्य सात आट आट आट स सात हय दिया नायक कांसावलेच्यान हय हय सो म्हाका मातशें बेगीचे बेगीन धाड आं हय लेटस्ट आतां तुमचे न्यू स्टॉकान लँहगास बन येयल्या ते धाड आनी तुमची प्रायस हय हय आनी प्रायज रेंज बी धाड बरें बरें चल बरें तर